तीन लाख चार हज़ार चार लाख पाँच हज़ार तीस पाँच लाख पचपन हज़ार चौबीस छः लाख सतहत्तर हज़ार चौबीस सात लाख तीस हज़ार चौबीस नौ लाख पचपन हज़ार